मधुबनी अन्तर्गत जे पाबनिसभ मनाओल जाइए ताहिमे होली बड्ड प्रमुख अछि आओर एहिमे अहाँके मालपुआ बनै छै आ दूर दूरसँ होलीमे लोक गाम अबैत छथि मुख्य रूपसँ जे आर्थिक तन्त्र छै जिलाके से बाहरसँ अबयवला मनीआर्डर छै बेसी आदमी से बाहर नौकरी करैत छथि आ ओ अपन घरके समृद्ध रखैत छथि आ अबैके छुट्टी ओ मुख्य रूपसँ से होलीएके टाइममे लैत छथि लेकिन एहि सङ्गे सङ्गे जेना नव बियाहलसभ रहला तऽ हुनका लोकनिकेँ मधुश्रावणी के से अवसर भेटैत छनि मधुश्रावणी होइत छै मधुश्रावणी साओन महीनामे मनाओल जाइत छै जाहिमे फूल लोढ़ैत छथि स्त्रीगण लोकनि जिनकर नवविवाहिता रहैत छथि ओ फूल लोढ़ैत छथि आ प्रतिदिन पूजा होइत छनि भगवतीके आ सङ्गहि सङ्ग जे सभसँ अन्तमे पूजा भरि साल हमरासभके पाबनि तिहार होइए ओकर समापन होइत छै सामा चकेवासँ आ सामा चकेवा बहिन प्रार्थनाके रहैत छै प्रार्थना जे भायके लम्बा उमर लेल आ ओहि पाबनिके सङ्गे सङ्गे करीब करीब पाबनि समाप्त भऽ जाइए